गाँव की युवा पीढ़ी को अ गाँव में अ जीवन साथी चुनने में कई समस्याओं का समाधान अ सामना करना पड़ता है जैसे की पानी की समस्या रहवास की समस्या अ एजुकेशन वगैरह की समस्या नौकरी की समस्या इन समस्यायों समस्यायों के कारण उनको अ शहरों की ओर आने में विवश होना पड़ता है और शहर शहरों में रहते हैं इस कार इस कारण से उनके उनके जीवन की जो अ साथी चुनने में परेशानी होती है इन्हीं कारणों से